टैक्नोलॉजी अहिड़ी शइ आहे की पढ़ाई में बि जाम कमु ईंदी आहे जीअं की ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासिस हलंदियूं आहिनि अने जीअं यूट्यूब ते वीडियो माण्हू विझंदा आहिनि पढ़ाई जा की कीअं पढ़ाई कयूं अने जाम सारा कोर्सिस वारा माण्हू हूंदा आहिनि जेका यूट्यूब ते अने गूगल ते विझंदा आहिनि कि छा कीअं पढूं अने कहिड़ी स्टाइल सां पढूं जीअं लर्न उहे यादि थिए पाण खे जीअं मां यादि ईअं ई कंदो आहियां मुंहिंजो नंढो भाउ भेण आहिनि उन्हनि खे बि मां ईअं ई पढ़ाईंदो आहियां यूट्यूब मां वीडियो ॾिसी ॾिसी उहो पढ़ंदा आहिनि सिखंदा आहिनि टैक्नोलॉजी जाम हैल्पफुल आहे पंहिंजे लाइ इन पढ़ाई लाइ बि जाम हैल्पफुल आहे अने उहे बि हैल्पफुल आहे जीअं मुंहिंजा भाउ आहे उहे फोटो ॾिसी ऐं ए बी सी डी यादि कंदो आहे फ्रूट्स जे नाला कंदो आहे त यूट्यूब ते सॼो वीडियो ठहियलु ईंदो आहे उन मां ॾिसी करे यादि हुन मां ॾिसी करे यादि थी वेंदो अथसि ईअं मुंहिंजा बि जाम हायर क्लासिस आहिनि त उहे यूट्यूब ते उन जा वीडियो हूंदा आहिनि अने ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन कोर्स हूंदा आहिनि अने ई बुक आहे हुन में सभु हायर क्लासिस द्वारा मां हायर क्लासिस वारी बि क्लासियूं हलंदियूं आहिनि त उन मां ॾिसी पाण पढ़ी सघूं था अने जाम सुठी रीति पाण माक्स कवर करे सघूं ता हिन लाए जाम पंहिंजे लाइ हैल्पफुल आहे इहा टैक्नोलॉजी